اہلاً آئیے سر آپ کا بہت بہت استقبال ہے ایکس وائی زیڈ بوٹیک میں کیسے میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں جی سر ہمارا اصل تو جو کاروبار ہے جس پے ہم ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ بوٹیک ہے ڈیزائنر ہے تو لیکن چونکہ روزمرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے خواتین کو کیونکہ خواتین کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ روزمرہ بھی جو ہے نہ سب سے مختلف دکھنا چاہتی ہیں تو آپ بالکل صحیح دکان پہ تشریف لائے ہمارے پاس روزمرہ کے لیے بھی دعوتوں کے لیے بھی اور تحفے تحائف دینے کے لیے بھی بہت خاص قیمتوں پہ بہت زبردست آپ کو یہ مارکیٹ میں مال دیکھنے کو نہیں ملے گا ہمارے پاس شیفون میں ہے کاٹن میں ہے اور مختلف فیبرکس میں اویلیبل ہے آئیے تشریف لائیے میں آپ کو کاؤنٹر پہ لے کے چلتا ہوں آئیے میرے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی جی جی بالکل آپ کو جو بھی آپ پیٹرن یا یا پھر اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی پیٹرن وغیرہ کوئی مختلف اداکارہ یا کوئی جیسا پاکستانی ویئرس کہتے ہیں یا لکھنوی کام وغیرہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ یہ بھی ہمارے ساتھ بلکہ شیئر کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو ہمارے ڈیزائنرز نہ ایک پیٹرن آپ کو نہ ایک رف ڈرا کر کے بتائیں گے اگر آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں میٹیریل فیبرک کلر وغیرہ دیکھیے گا کیونکہ ہم خود بناتے ہیں نہ ان ہاؤز ہمارے پورے ٹیلرز ہیں جی جی میں آپ کو نہ پہلے یہ دیکھئے یہ والے جو پیٹرن ہیں نہ یہ مختلف ہیں اب جیسے یہ والا یہ ہاں یہ دوسرا والا دیکھیے آپ یہ والا اچھا وہ اوپر سے نکالیے وہ وہ مال نکالیے نکال کے بتائیے صاحب کو وہ جو نیا والا ہے اسٹاک ہاں وہ والا ہاں جی جی بالکل ہاں وہ ہاں وہ والا پسند کر رہے ہیں لے کے آئیے وہ بتائیے کھولیے کھولیے ہاں یہ دیکھیے آپ اس کا کام دیکھئے زردوزی کا کام ہے اس کے اندر اس میں آپ کو جو ہے نہ اگر آپ وہی میں بتا رہا ہوں یہ جو مینی کوئن پہ جو پتلوں پہ جو کام لگا ہوا ہے نہ اس پہ بھی اگر آپ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے اور ہمارے پاس فیبرک کلرس ہے یہ رینج آپ آپ یہ شیلف یہ تھوڑا یہ کیونکہ پارٹی ویئر ہے شادیوں کے لیے خاص ہے یہ تو یہ آپ کو جو ہے نہ پندرہ سے اسٹارٹ ہوں گا شاید جی جی پندرہ سے اسٹارٹ ہوں گا لیکن اگر مطلب ہمارے پاس نہ سیل بھی ہوتی ہے سال میں تو آپ صحیح وقت پہ آئے ہیں ہمارے پاس سیل بھی چل رہی ہے یہ سیکشن پہ آپ کو ستر فیصد تک جو ہے نہ آپ کو کمی ملے گی ہو سکتا ہے آپ کو نہ کوئی چیز جو ہے خریباً ساڑھے چار پانچ سے آپ کو مل جائے تو یہ سیکشن پہ کاؤنٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سیل چل رہی ہے یہ کاؤنٹر پہ دیکھیے آپ جی یہاں پہ نہ آپ کو جی پہلے تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جی بالکل کہ آپ تشریف لائے یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے آپ نیکسٹ ٹائم بھابھی کے ساتھ ضرور آئیے گا اپنی خواتین کے ساتھ کیونکہ ان کی پرکھ جو ہوتی ہے نہ وہ مختلف ہوتی ہے تو جی جی تشریف لائیے گا بہت شکریہ یہ میرا کارڈ ہے آپ رکھئیے گا کبھی بھی آپ کو چاہیے تو میں واٹس اپ پہ بھی شیئر کر سکتا ہوں